हमारे प्रधान जी बहुत अच्छे हैं जो कि बहुत मदद करते हैं हर एक चीज़ के बारे में मदद करते हैं जैसे कि सड़क ओड़क भी बनवाए हुए हैं लेकिन बाहर का बनवाए हैं लेकिन अंदर का अभी नहीं बना है सड़क जो बनाना चाहिए अभी बाहर तक बना है और शादी विवाह में मदद करते हैं शादी विवाह में जो लड़कियों का पड़ता है उनको शादी विवाह में देते हैं पैसे से भी मदद करते हैं और जो छठ पूजा भी आती है तो उनको भी अपना प्रसाद ओसाद में मदद करते हैं देने के प्रधान जी हमारे ऐसे हैं जो वह पहले हम लोग खेत में जाते थे तो कीचड़ उचड़ में जाते थे लेकिन अब जब से हुए हैं तो अब हम लैट्रिंग ओटिंग भी सुविधा प्रधान जी बनवा दिए हैं हमारे क्षेत्र में अच्छी सुविधा प्रदान करते हैं वे अच्छे हैं और अच्छे सुविधा प्रदान किए हैं एवं पूजा पाठ में भी मदद करते हैं ग़रीबों को भी मदद जो माँगता है उन्हें भी दे देते हैं कि अपना ले ले यह नहीं सोचते कि नहीं मदद करें अपना मदद कर देते हैं हमारे प्रधान उनका कार्य करना अच्छा लगता है सबको देना लेना अच्छा लगता है वे सबकी मदद करते हैं अच्छे हैं हमारे विधायक सरपंच जोकि अच्छे मरज करने के लिए सब उनको अच्छे मानते हैं कि अच्छा सबको दे ले रहे हैं कर रहे हैं सब उनको अच्छा से मानते हैं यही हम सुविधा हमारे सरपंच विधायक हैं जो किए हैं